सरकारी इसकुलमे की हइ कि जे इसकुलमे बिद्यार्थीके पढ़ाइ अच्छा से नहि हो रहलै हन आओर बिद्यार्थी सब बहरा भागल रहै हइ हमेशा आओर मास्टर सब कुर्सी लगाके बैठल रहै हइ आ इसकुलमे बाॅंउन्ड्री केनाइ मने कि पूरा बाॅंउन्ड्री केनाइ जरुरी बात हइ आओर बाॅंउन्ड्री कएल रहै तऽ बच्चाके बाहर भागनेके मने भागयके टाइम नहि मिलै हइ आ बच्चाके कए बजे टिपिन हतै कए बजे बच्चा क्लास लागतै ओ भी मास्टरके मने कोइ टाइम नहि हइ जे कए बजे क्लास करू बच्चा करतै कए बजे बच्चाके खेलैके टाइम मिलतै कए बजे मने कि इहे सबके तऽ ई सबके सुरक्षाके लिए तो सुधार होना चाहिए ने होयके चाही हँ होयके चाही आओर की खाना खाना खाना हो गलै तऽ खानामे जेना सरकारी इसकुलमे बच्चा सबके खाना मिलै हइ आओर ओहो सब तनी अच्छा होयके चाही आओर हर हर व्यवस्था अच्छा होयके चाही इसकुलमे बच्चा सब बाहर बहुत लेकिन भागैत रहै हइ ओ बच्चाके सुधार अवश्य चाहियै तऽ फिर बच्चाके रहि गेलै आओर पढ़ाइ लिखाइ पढ़ाइ लिखाइ पढ़ाइ लिखाइके बारेमे बच्चा कोन बच्चा अगर मने चौठाके बच्चा हइ ओकरा ए बी सी डी नहि आबै हइ खाँइत नहि आबै हइ तऽ मास्टर मास्टरके तऽ तनखा रूकै नहि हइ मस्टरके तनखा तऽ मिलते रहै हइ हर महिना अगर दूइयो महिनाके रूइशकि जाय तऽ एक बार तऽ मिलिए जाइ हइ आ लेकिन बच्चाके तऽ पढ़ाइ चलि गेलै बच्चाके बच्चा आगे बढ़ते गेलै समय बीतते गेलै पढ़ाइ ओकर पूरा नहि भेलै तऽ सरकारीमे इएहके ले के केतना बच्चा मने सुधैरि नहि पाबै हकै सरकारीमे मने शिक्षा अच्छा नहि दऽ पाबै मास्टरसब तऽ ओहि सबके सुधारके लिए सुरक्षा अच्छा चाही हॉस्पिटलमे हॉस्पिटलके ई सुनै छियै कि जे पैसेंट जाइ हइ तऽ बहुत पैसेंटके सुनै छियै बच्चा मने सुइया देलक दरद बला दरद होलै या न होलै मने ओकरा कि सम्हारै बला मने स्थिति मने पूरा गिर जाइ हइ तब कहलक डाक्टरके जे इसको ले जाओ यहाँ पर से ले जाओ दूसरेके अस्पताल दूसरा अस्पताल प्राइवेटमे सरकारीमे जब सर प्राइवेटमे जाइ इन्सानके तऽ मौत हो जाइ हइ कि ऑपरेशन करै हइ ऑपरेशन कैसे केलकै नहि केलकै दोऑपरेशन कैसे केलकै नहि केलकै उ ओ भी अच्छा से नै करय हय माँ माँ बच्चा दुनू गुजैर जाय हय